मेरे गाँव में एक लड़का था बचपन से छोटा सा तब से डांस कर रहा था डांस कर रहा था तौ और अग़ल बग़ल गल का आड़ोस पड़ोस का सब देख के उसको मना कर रहे थे डांटते थे कि तुम क्यों डाँट डांस कर रहे थे डांस नहीं करना चाहिए जा कर के कौनो कंपनी में कुछ काम करिए तुम्हारा ख़र्च भी चलेगा पेट चलेगा माई बाप का पेट भी भरेगा तो वो लड़का नहीं माना नहीं माना लड़िका वो अपना डांस करते रह गया डांस करते करते जौन बा कि बहुत आगे बढ़ गया उसका जीवन भी बन गया जीवन सुधर गया तो माई बाप का नाम रोसन भी किया माँ बाप भी ख़ुश थे माता पिता भी ख़ुश थे कि जौन बा हमारा बेटा डांस करते करते बहुत आगे बढ़ गया बहुत आगे बढ़ गया जौन भी लड़िका देख के हंस रहा था उसका मज़ाक भी ले रहा था वो लड़िका आज पछता रहा था पछता रहा था कि मैंने उसको देख के उसको मना किया था वो माना नहीं माना नहीं डांस करते रह गवा आज वो लड़का आगे बढ़ गया उसका जीवन भी सुधर गया मैं भी पीछे रह गया पीछे रह गया तो जो है मैं भी संग ही संग डांस करता तो मैं भी आगे बढ़ जाता मेरे माता पिता भी ख़ुश रहते मगर मैंने ऐसा किया नहीं मैंने ऐसे किया नहीं वो लड़िका तो कर रहा था मैंने उसको लड़के का मज़ाक किया मज़ाक किया हंसते रहा बाक़ी वो लड़का माना नहीं हाँ मैंने तो हट गया वहाँ से तब इस लिए कि मैं नीचे गिर गया था वो लड़िका बहुत आगे बढ़ चुका था उसका तो बड़ा नाम हुआ था नाम हुआ था माता पिता भी उसका वाहवाही करते थे कि हमारा बेटा तो डांस करते करते बड़ा बड़ा मनई बन गया बड़ा मनई बन गया हम तो उसका लड़िका तो जौन बा कि गोबर हो गया ओकरे कुछ आता भी नहीं तो हमारा लड़का इतना भारी नाम रोशन किया ता अब तो डांस करने में दिक्कत क्या है बहुत भारी काम तो है नहीं मगर डांस एक डांस होता है कुछी लोगों को डांस करने नहीं आता उसी ओर कुछी लोगों के डांस करने आता है तो कुछ ही लोगों के डांस करने आता है तो कुछ लोगों को नहीं आता तो वो हंस रहा था तो वो उसका नेवा लग रहा था कि मैं डांस कर रहा था तुम हंस क्यों रहे थे तुम को करना है तो करिए नहीं करना है तो तुम जाइए यहाँ से